मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ और टेस्टी भी बनाती हूँ मेरी मम्मी ने मुझे चाय बनाना सिखाया था मेरे पापा और मम्मी मिलकर मुझे खाना बनाना सिखाए रोटी चावल दाल सब्ज़ी मुझे रोटी बनाने में तो बहुत दिक्कत हुई लेकिन अब मैं बना लेती हूँ पराठा भी बना लेती हूँ पूड़ी खीर सेवई पनीर की सब्ज़ी मशरूम की सब्ज़ी पालक की सारी सब्ज़ियाँ बना लेती हूँ या और मसाले वाले आलू दम तो बहुत अच्छा बनाती हूँ जो मेरे बच्चों को बहुत पसन्द है बहुत पसन्द से खाते हैं मेरे घर में मेरी सासु माँ को भी आलू दम की सब्ज़ी बहुत पसन्द है वह बहुत पसन्द से खाती हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सबको बनाकर खिलाने में बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत प्यार से बनाकर सबको खिलाती भी हूँ और सबलोग खाते भी हैं और यहाँ पर बहुत खीर तो मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ इतनी अच्छी बनती है कि क्या बोलूँ रसगुल्ले गुलाब ज़ामुन भी बना लेती हूँ गुलाब ज़ामुन भी मुझे बनाना आता है और यहाँ पर खोवा ओवा भी मिलता है आसानी से तो इसलिए गुलाब ज़ामुन पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती हूँ और चावल भी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है तो चावल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के बना लेती जैसे तहेड़ी हो गया मसाला चावल मीठी चावल पुलाव यह सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से बनानी आती हैं और क्या बोलते हैं चावल का पापड़ भी बना लेती हूँ मैं आलू का पापड़ चावल का पापड़ हर एक चीज़ मुझे बनाना आता है साबूदाने का पापड़ अचार वग़ैरह आम उम का कटहल का अचार भी बना लेती हूँ नमकीनो भी बना लेती हूँ नमक वाली चीज़ और क्या बोलते हैं मोमोज़ मम्मी से ही मैंने यह सब सीखा है और मम्मी ने ही मुझे सिखाया है